ہاں میں نے اپنے اسکول میں ڈرائنگ بہت اچھی ڈرائنگ سیکھی ہے جہاں میں پہلے پڑھتی تھی میں دہلی شیرین پبلک اسکول راجدھانی ملو پبلک اسکول ان اسکولس میں پڑھتی تھی اور یہاں میں نے کافی حد تک کافی اچھی ڈرائنگ سیکھی ہے ڈرائنگ سیکھی ہے اور ہاں میں ایسے بہت سے کالج ہیں جہاں پر اچھی ڈرائنگ سکھائی جاتی ہے جیسے کہ علی گڑھ میں ہی فائن آرٹس کا بہت بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے دہلی ہو گیا اور اسی طرح بہت سارے بہت ساری جگہیں ہیں اسی طرح بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر اس سے مدد کی جاتی ہے مطلب بہت اچھے یہاں ہی بہت اچھی آرٹ سکھائی جاتی ہے کافی حد تک مجھے پسند ہے یہ ڈرائنگ میں جیسے کہ وہ کرنا مجھے سب سے زیادہ تو کیلیگرافی پسند ہے لکھنا پسند ہے اور مجھے آرٹ کرنا بھی پسند ہے پرنٹنگ کرنا پسند ہے کہ کبھی میں کلاؤڈ بناتی ہوں بہت اچھا سا کبھی سینری بناتی ہوں کبھی فلاور پوٹ بناتی ہوں ان چیزوں میں بہت پسند ہے یہ ساری چیزیں